आज मैंने अपने घर में एक गार्डनिंग प्लानिंग करी जिसमें मैंने कई तरह के फूल सब्ज़ी फल फ्रूट्स वग़ैरह लगाया मैंने अपने अनुभव से इ देखा कि अगर उनको अच्छे से देख रेख करा जाए तो सब चीज़ अच्छी रहती है जैसे कि ख़ुद के घर पर लगाकर ताज़ी हरी सब्ज़ी सुद्ध आक्सीजन भी मिलती है शुद्ध सब्ज़ी भी मिलती है ख़ुद से मतलब गार्डनिंग भी करो तो और क्या बोलते हैं हमको ऑक्सीजन ठंडी ठंडी हवा हरी सब्ज़ी फूल और फल भी मिलते हैं किस प्रकार से लगाना चाहिए उनको अच्छे से उनकी देख रेख करनी चाहिए अच्छी मिट्टी में लगाना चाहिए समय समय पर पानी देना चाहिए ताकि उनकी ग्रोथ हो वृद्धि करें वे और उससे अच्छे फूल निकले फल निकले सब्ज़ी भाजी निकले हम किस प्रकार से अपनी बाग़बानी को इस प्रकार से सजोना चाहिए कि किसी प्रकार कि उनपर कोई बीमारी ना लगे कोई किसी प्रकार से कोई पोधा नष्ट ना हो उनकी ग्रोथ हो वृद्धि हो विशेष करके ग्रोथ और वृद्धि पर ध्यान देना चाहिए कौन सा पेड़ कौन सा पोधा ग्रोथ कर रहा है किसकी ग्रोथ रुक गई है उसमें किस चीज़ की कमी है पानी टाइम पर मिलता है नहीं मिलता है विशेष चीज़ से उसका ध्यान रखना चाहिए हर पेड़ पौधों का हमारा घर जितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे हमारे आस पास का वातावरण भी अनुकूल रहेगा और हम कम से कम बीमार होंगे और हमारा स्वास्थ्य भी सही रहे ज़्यादा खाद खाद वाली यूरिया वाली सब्ज़ी वाली सब्ज़ी खाने से हमारी सेहत को भी नुक़सान होता है इसलिए अपन घर पर ही अपने हाथ से लगाकर सब्ज़ी फूल फूल फ्रूट्स वग़ैरह खा सकते हैं